गोवा हें खूब प्रसिद्ध राज्य आसा आमच्या भारतांत गोवाची राजधानी म्हणजे पंजीम गोवा हें दोन डिस्ट्रिक्टांनी डिवायड केलां एक म्हणजे नॉर्थ गोवा एँड दुसरें म्हणजे सावथ गोवा गोवा समुद्र तटाचेर बशिल्लें आसलेल्या कारण हांगां बिचीस खूब आसा आनी पुराय भारतांतल्यान लोक हांगां बिचीस पोवपाक येता गोवान फक्त बिचीस न्ही तर हांगास हांगासल्लो कल्चर रिलिज्यस फंक्शंस देवळां हें सुद्दां खूब फामाद आसा नॉर्थ गोवा बिचीस तर तशेंच सावथ गोवा देवळांक खातीर फामाद आसा महाराष्ट्रा महाराष्ट्रा स डिविजन आनी छत्तीस ड्रिस्ट्रिकट्स आसा महाराष्ट्राची राजधानी मुंबय आसा गोदावरी आनी कृष्णा हीं दोन इम्पॉर्टन्ट नदी आसा आनी अशें म्हणटात की महाराष्ट्रा हें सिंगल लार्जस्ट कॉण्ट्रब्युटर टू इंडियाज इक्नॉमी म्हणून महाराष्टाची इकनॉमी सगळ्यांत चड आसा भारतान महाराष्ट्रान खूब खूब इंडस्ट्रियलायजड स्टेट स्टेट अशें बी म्हणटात महाराष्ट्रा सगळ्यांत पयली मौर्य एम्पायरान रूल केल्लें उत्तर प्रदेश हो भारतांतलो सगळ्यांत व्हडलो राज्य उत्तर प्रदेशाची राजधानी लखनव आसा आग्रा अयोध्या अलिगड कानपूर झांसी बरेली अमेठी मथुरा हीं काही फामाद शहरां आसा उत्तर प्रदेशांतलीं राजस्थान राजस्थानाक मुख्य म्हणजे राजपुती जातीचे लोक मेळटात राजस्थानाची राजधानी जयपूर आसा राजस्थाना पच्छिमेक थाल मरुस्थल आनी थक्कर नदी आसा राजस्थाना पर्यटन स्थळां खूब आसात जशे की किल्ले हवा मेहेल आनी खूब कितें दिल्ली हें भारताची राजधानी दिल्लीच्या दो दोनांय बाजू यमुना नदी आसा दिल्ली आपली सिमा उत्तर प्रदेश आनी हरयाणा वांगडा शॅर करता एक नव्हेंबर एकुणिश्शे छाप्पन रोजी दिल्ली युनियन टॅरटरी जाल्लेली